میری عادات اور معمولات میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی میں روزانہ پیروی کرتا ہوں جیسے روزانہ صبح اٹھنا اور نماز پڑھنا اس کے بعد تھوڑی دیر ورجش کرنا اور پھر اپنی ضروریات کے لیے دوسرے کاموں میں مشغول ہو جانا ان تمام کاموں کا حساب و کتاب میں اپنی تحریر میں نظم و ضبط کے ساتھ برقرار رکھتا ہوں